शिक्षा जीवनके चलेबाक लेल एकटा महत्वपूर्ण उपकरण छै शिक्षित व्यक्ति कोनो चीजकेँ तार्किक तरीकासँ नीक जकाँ सोच सकैत छथि ओ समाजके महसूस कऽ सकैत छथि लोककेँ लऽ कऽ चलि सकैत छथि रिश्ताके सूक्ष्म सम्वेदनाके बुझि सकैत छथि एहि लेल हम चाहैत छियै कि हमर बहिन बेटी मित्र आदि कमसँ कम स्नातकोत्तरकेँ शिक्षा प्राप्त करती एना कयलाक कारण ही ओ अपन जीवनमे जे हुनकर लक्ष्य छनि से प्राप्त कऽ सकथिन आओर हमरा लड़कीके पढ़ाइ पर कोनो दिक्कत नहि होइया कारण जे एकटा लड़का पढ़ैत छै तऽ एक व्यक्ति शिक्षित होइत छै मुदा एकटा लड़की पढ़ैत छै तऽ पूरा परिवारके शिक्षित कऽ दै छै आ ई तऽ सर्वविधित तथ्य छैक कि लड़की संस्कृतिक वाहिनी होइत छैक ओ पूरा परिवारके अपन कान्ह पर लऽके चलैत छै तेहन स्थितिमे लड़कीकेँ शिक्षा बड आवश्यक छै